امریکا کا روڈ آئی لینڈ اسکول آف ڈیزائن جو کہ اٹھارہ سو ستھر میں نارتھ امریکا میں اس کی بنیاد قائم رکھی گئی یہ بیسٹ فوٹو گرافی اسکول ہے جہاں سے ہم فوٹو گرافی ہم اپنی سیکھ سکتے ہیں دوسرا نیو یارک انسٹی ٹیوٹ آف فوٹو گرافی یہاں سے ہم آنلائن فوٹو گرافی کا کورس کر سکتے ہیں جہاں سے ہمیں ورک شاپ بھی سکھائی جاتی ہیں جس میں ہم اپنی فوٹو گرافی اسکلس جو ہے وہ اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں کینٹ اسٹیٹ یونیورسٹی جو کہ انیس سو دس میں بنائی گئی تھی کینٹ یونیورسٹی ایک ایسا اسکول کیمپس ہے جہاں پہ یو ایس اے اور سیورل جو کیمپسیس ہیں وہاں سے دنیا بھر سے لوگ فوٹو گرافی سیکھنے آتے ہیں ہندوستان میں نا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل آرٹ اینڈ اینیمیشن جہاں سے ہم ڈپلوما اور فلم فوٹو گرافی ایک سال کے اندر کر سکتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوٹو گرافی جہاں سے سرٹیفکیٹ کورس حاصل کیا جا سکتا ہے